दाबाया जोंनो खामानियाव माने ना सायनाय मैगं हानाय बिदियाव माने खामानि होयो जोंनो अनेख गय खावनाय मैगं हानाय माने बेफोरो जोंनो हिनजावफोरनि थाखाय खामानि होयो आरो बेफोरो ओमफ्राय बिदिनो सिखा खंखायाफ्रा हौवाफोरनि बिदिनो हाग्रा एवनायाव खामानि होयो बिफां हाग्राफोर एवनाय मानाय ओमफ्राय बिदिनो रुवाफ्रा बिदिनो बन सिननायफ्राव खामानि होयो हौवाफोरनो सिखा दाबायाथ' हिनजावफोरनो बिदिनो दाबाया मैगं हानाय गय खावनाय बिदिनो बानलु सामब्राम हानायाव माने अनेख खामानि होयो आरो हिनजावफोरनो बेफोरो